आङो फार्स्टआव गस्ला सुनो थाखाय फार्स्टआव गस्लाखौ सोमगोरनानै दोनो बायदिसिना स्राफजों बेनिफ्राय सोमनायनि उनाव बेखौ सोमनायनि उनाव आधा घन्टासोनि उनाव बेखौ सुयो बेखौ बेखौ दैखौ गारनायखौ खम खालामनो थाखाय आङो फार्स्टआव औ बाल्थिं बाल्थिं से दै लायो दै दै लानानै एसे एसे इउज खालामो इउज खालामनो बेनि उनाव बेखौ मोजाङै गस्लाखौ बे बाल्थिंनि दैआव सोम सोमब्र'नानै होयो होखांनाय उनाव आङो बे गस्लाखौ सेबो सेबखांनानै बेनि उनाव आङो बेखौ जेब्ला बोथोरा मोजां नङा अब्ला आं बेखौ फांखा जे फेन बायदिफोरनि सिङाव आङो फोरानो बेनिफ्राय जुदि बे इलेकट्रिसिटि गैयाब्ला गैया अब्ला आङो बेखौ न' सिंनि जायखिजाया थार बायदिसिनायाव फोराननो थाखाय लामनानै दोनो